हॅलो हा म्हाका जिमान आं म्हाका बॉडी बिल्डिंग हे करपाक जाय आशिल्लो पूण आतां म्हाका ऍग्जॅक्ट कितें कितें हे करपाक जाय म्हजे सायमन सिल्वेरा हय हय म्हाजी टवेंटी त्री तेवीस ना ना ना ना ना हय हय

म्हाका बारीक जावपाक जाय हय हय व्हेट लॉस करपाक जाय हय हय आनी ऍग्जेक्ट डायटींगाचे तें ऍगजॅक्ट हय ओके ओके हे एकस्के लोकेशन स्नड कर पो लोकेशन सांग पळोवया

ओके ओके